मध्य प्रदेश में व्यवसाय क्षेत्र अन्य उद्योग जीअं असांजे नंढी मुंढी मेनुफेक्चरिंग करिणी आहे त जीअं अगरबतियुनि जो नंढो मुंढो कमु माण्हू करे और जीअं हुन पेप्सी वग़ैरह नंढो मुंढो कमु करे और पंहिंजी ठाहे मेनुफेक्चरिंग करे और थो हिन में थोक में कंहिंखे ॾे थोक में दुकानदार फुटकर वारे खे ॾे और फुटकर वारो धीरे धीरे विकिणंदो और ईअं ई असांजो धीरे धीरे भाॻीदारी ठहिणो आहे ताकि जीअं असां नेटवर्क में जुड़ूं जीअं असां कटनीअ वारा जबलपुर वारनि खे थोक में ॾियूं और जबलपुर वारा ॿिए खे ॾियनि ईअं ई गांव में धीरे धीरे गांव वारनि खे ॾियनि और ईअं ई धारे धीरे नेटवर्क में जोड़े करे हलूं ताकि सभिनीनि जो कमु और सभु कमाईंदा रहनि जीअं असां कुझु मार्जन घटि रखूं उन्हनि कुझु मार्जन वधीक रखनि और उन खां वधीक फुटकर वारा रखनि त ईअं ई धीरे धीरे नेटवर्क में जुड़ि जी वेंदो आहे माण्हू त व्यवसाय हलंदो आहे